میں نے ابھی ماضی قریب میں ایک موبائل خریدا ہے سیمسنگ گلیکسی ایم فورٹین اس موبائل کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس میں چھ ہزار ایم ایچ بیٹری ہے اور یہ بیٹری اتنی زیادہ پاور فل ہے کہ اگر آپ اس کو ایم پی تھری میوزک پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ تقریباً تیس گھنٹوں کے آس پاس چل جائے گی اور اگر آپ اس کو فون کالنگ پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بیٹری تقریباً پینتیس گھنٹہ کے آس پاس چلے گی اور اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پر استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ تقریباً پندرہ گھنٹے کے آس پاس آرام کے ساتھ چل جاتی ہے تو میرا اس کے اندر یہ فسٹ ایکسپریئنس بہت زبردست ہے اور بیٹری اس کی بہت اچھی چلتی ہے یہ ہے میرا سیمسنگ ایم فورٹین موبائل کے بارے می ایکسپریئنس